स्थानीय कलाकार लोकनिकेॅं कला और संस्कृतिके सँरक्षित करैके प्रयास जारी अहि एहिमे राज्य कलाके आदमी सेहो कार्यरत अछि हमरा एक आदमीके बारेमे बेसी नहि बुझल अहि ओना एकटा आओर संस्थान छै जे स्थानीय कलाकारकेँ तथा अपन संस्कृतिके ऊपर अनबामे खुब जोर लगेने छथि जकर नाम जन शिक्षण संस्थान छै जन शिक्षण संस्थान बिहार सरकार द्वारा चलायल गेल एगो संस्थान छै जकर मेन मतलब जे मुख्य फोकस छै ओ छै सामान्य कौशल विकास कार्यक्रम आओर एकर मुख्य उदेश्य ई छै जे आइ काल्हि मे सभ तऽ नहि पढ़ि सकै छथिन या फिर जे पहिलेकेँ लोक छथिन ओ ओतेक तऽ पढ़ल लिखल नहि छथिन केओ सातवीं कयने छथिन केओ दशवीं कयने छथिन केओ आठवी कयने छथिन तऽ ओ सभ बेरोजगार छथिन घर पर रहै छथिन आओर किछु कमा नहि सकै छथिन पैसा जेनाकि महिला सभ छै आओर ओ एहिमे सिलाई आबै छै कढ़ाई आबै छै पेन्टिंग आबै छै बहुत किछु आबै छै तऽ अगर ओ कोर्स कऽ कऽ किछु हुनका रोजगार मिल जाइत छै तऽ ओहो आइ काल्हि के युवाके साथ कन्धा सॅं कन्धा मिलाकऽ काज कऽ सकै छथि आओर हमहुँ एहिसॅं केयने छी ई कोर्स